हमसब मिथिला के वासी आओर अखन जे समय चलि रहलै हन ई समय मे तऽ इसकुल मे ओना शिक्षक सब ज्ञान दैते छथिन बच्चा के आओर ज्ञान देबाक चाही किछु बैंकके बारे मे जे बैंकके जे पॉलिसी लोन रिटर्न टैक्स जे भी किछु होइ छै किएकि अखन जे समय चलि रहले ओ डिजीटल छै ओय मे बच्चा क अगर किछु बैंकक ज्ञान नहि रहतै तऽ अखन सब किछु ऑनलाइन भऽ रहले ऑनलाइनके हिसाब सँ बच्चाके अखन देखे छियै अगर सरकार पाइयो दै रहलै तऽ बच्चाके अकाउंटे मे दऽ रहलै हन पाइ तऽ बच्चाके जखन किछु ज्ञान रहते तखने ने अकाउंटके बारेमे किछु बुझते आ बच्चा के माता पिताके अकाउंट खोला देलक पाइ अयलै नहि अयलै ओ माता पिता बुझै छै बच्चाके किछु पता ही नहि तैं लेल किछु बच्चोके किछु ज्ञान इसब के लेल इसकुलमे माता पिता तऽ ओते दऽ नहि सकै छथिन ओसब हुनका सबके काज रहे छै पिता गेलथि काज केलथि जे हुनका परिवार चलनि माता के घर के काजसँ नहि फुर्सत होइ छै तऽ बच्चा इसकुलमे रहै छथिन इसकुल मे शिक्षक ई ज्ञान देबाक चाही जे बैंकसँ रिलेटेड जे भी किछु जुड़ल छै जे बच्चा के ई सब के लेल केकरो परेशानी के सामना नहि करे परे आओर ओ काज बच्चा खुद सँ कऽ सकै छथिन अगर केओ बच्चा फाइव सिक्स मे पढ़ै छथिन तऽ हुनका ओते ज्ञान भऽ जाइ छनि जे ओ काज सब अपनेसँ कऽ सकै छथिन किनको पूछताछ नहि ताहि लेल ई ज्ञान सब बच्चा के देबाके चाही आओर जते छोट सँ ज्ञान दै छै ओते बच्चा जादा सीखे के प्रयास करे छै आओर किएकि आगे आगे पैघ भऽ के हुनका परेशानी नहि होइ छै नहि तऽ बाद मे की होइ छै जे अगर ओ नाइन्थ टेन्थ मे गेलखिन तऽ हुनका किछु परेशानी के सामना करय परै छै किनको सँ किछु पता करय परै छै तब जाके हुनकर ओ काज होइ छै लेकिन अखुनका समय मे ओ नहि भऽ रहलै हन अखन तऽ बच्चा के अगर ज्ञान भेटल छै अखन गूगल पे फोन पे पे टी एम सब किछु बच्चा अपने यूज करे छथिन अगर केओ पाइ सेंड गेलखिन तऽ ओ पाइ बच्चा तुरंत रिसीव कऽ लै छथिन आओर कहै छथिन आओर इसकुलमे अखन जे देखे छियै नाइन्थ टेंथ के अखन सब के लगभग अकाउंटे मे सरकार दे दय रहल छथिन आओर अकाउंट सेहो खोलबा रहल छथिन ताहि लऽ के बच्चा के ई सब ज्ञान रहबा के चाही बैंकिंगके बारेमे की केना छै नहि छै अगर बच्चा के अकाउंटमे किछु फोनो नम्बर चेंज करबेबा के छै तऽ अपना गार्जियन के साथ मे लऽ जाय परै छै नाइन्थ टेंथ मे बच्चा चलि गेलै एते पता नहि छै तऽ इसब के ज्ञान रहला सँ ई हेतै अगर फोनो नम्बर अकाउंटमे चेंज करे के छै ने तऽ बच्चा अपन ब्रांच जाके मनेजर सँ संपर्क कऽ कऽ अपन फोन नम्बर चेंज करबा सकै छै पासबुक अपडेट करबा सकै छै ई सब के कठिनाइ के समाना नहि करे परतनि हुनका लेल आसान भऽ जेत